دہلی میں دماغی صحت کو دیکھنے کے لیے آپ کچھ چیزوں پر توجہ دے سکتے ہیں

مقبولیات آپ کو اپنے آپ کو اسٹریس سے دور رکھ رکھنے کے لیے وقت نکالنا ہوگا یوگ اور میڈیٹیشن اس میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں دوسرا صحتمند غذا اچھی صحت کے لیے صحتمند غذا لینا ضروری ہے تازہ پھل سبزیاں اور پانی کا استعمال بڑھائیں تیسرا نیند اچھی نیند لینا بھی دماغی صحت کے لیے ضروری ہے ہر رات سات آٹھ گھنٹے کی نیند کو اپنے روٹین کا حصہ بنائیں آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل راتوں کو فون چلاتی ہے زیادہ زیادہ دیر تک جاگتی ہے اور شوشل میڈیا اور موویز میں لگی رہتی ہے راتوں کو جس سے ان کی دماغی صحت پر کافی برا اثر پڑتا ہے رات کی نیند لینا بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے اچھی نیند لینا بہت ضروری ہے صحت کے لیے سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے چھوتھا جسمانی ورزش روزانہ تھوڑی سی جسمانی ورزش بھی دماغی صحت کو بہتر بناتی ہے اور دماغ کو تر و تازہ رکھتی ہے روزانہ ایکسرسائز کرنے سے باڈی چست رہتی ہے اور ہر کام میں تیزی آتی ہے اور دماغ بھی دماغ کی سوچنے کی صلاحیتیں بھی بڑھتی ہیں پانچواں سپوٹ سسٹم اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنا اور اپنے جذبات کو شیئر کرنا بھی مددگار ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کو اپنے زندگی کا حصہ بنا کر آپ دلّی میں اپنی دماغی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں